नमस्ते सर हम कह रहे हैं कि हेयर कटिंग सलून से बात हो रही है क्या तो सर हमको थोड़ा मतलब बाल वाल कटाना था दाढ़ी वढ़ी बनवानी थी तो क्या चार्ज क्या है अच्छा सर तो मतलब मुझको कहीं जाना था तो सोचे थोड़ा बनवा उनवा लें आपकी दुकान बहुत फेमस है जी जी जी जी तो मतलब आप इस समय दुकान पर ही हैं आज ही आएंगे थोड़ा मतलब अभी मार्केट में हैं कुछ सामान वामान ले रहे हैं अभी आधे वधे घंटे में आएंगे तब मतलब कितना नंबर चल रहा है अभी दुकान पर आपके ज्यादा भीड़ है कि कम जी ठीक है सर तब आते हैं देखते हैं मतलब आपकी दुकान तो फेमस है ही तो देखते हैं कैसा मतलब आपके यहाँ हेयर क हेयर बार्बर जो हैं कैसा बाल काटते हैं जी जी

जी जी जी जी तो मतलब ब्लीचिंग वगैरह भी होती है क्या वही आधी घंटा आधा घंटा लगेगा अभी नी पाइ पाइसे वाली बात नहीं हैं पैसे की बात नहीं है मतलब जी जी डिस्काउंट रहेगा ठीक है ठीक है तब आते हैं ठीक